ہیلو سر گڈ مارننگ سر سر کیا آپ آصف ٹریول ایجنسی سے بات کر رہے ہیں سر جی سر سر میں نے جو ہے آج صبح آٹھ بجے کی آپ کی ایجنسی سے ایک کیب بک کی تھی جس کا نمبر تھا نائن سیون نائن ایٹ جی سر اور ڈرائیور کا نام جو میرے پاس شو کر رہا ہے وہ عثمان ہے جی سر تو وہ ابھی جو ہے دو پہر کو ایک بجنے کو ہو گئے ہیں ابھی تک وہ آیا نہیں ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے سر ہم صبح سے انتظار کر رہے ہیں ہمیں جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ ٹریولنگ پہ جانا ہے منالی جانا ہے بچوں کی چھٹی ہوئی ہیں ہالی ڈے ہوئے ہیں تو وقت ملا ہے تو ہم لوگ جا رہے ہیں ٹریولنگ کے لیے اب اس طرح سے ہمارا ٹائم خراب ہو جائے گا تو ہم کیسے جا پائیں گے آپ اپنے اس سے مطلب کہ ڈرائیور سے بات کریں کیا پرابلم ہو گئی کیا ایشو ہو گیا ہے اگر بیمار ہے تو کوئی دوسرا ڈرائیور بھیجیں آپ یا کچھ اور پرابلم ہے تو آپ کو چاہیے تھا آپ کو کوئی دوسرا ڈرائیور ہمارے لیے جو ہے بھیجیں جی سر آپ جو ہیں ان سے بات کر لیں یا پھر ان کو کوئی دوسرا نمبر ہو دوسرا نمبر دے دیجیے ہمارے پاس تو ایک نمبر ہے اس پہ کال نہیں لگ رہی ہے سوئچ آف جا رہا ہے کبھی ریچ نیٹ ورک چھیتر سے باہر ہے تو آپ دیکھ لیں سر کیا پرابلم ہو گئی ہے اگر وہ نہیں آ پاتے ہیں تو سر جو ہے ہمیں دوسرا ڈرائیور جو ہے ہمارے لیے بھیجیے اور ہمیں نکلنا ہے ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور کافی لیٹ ہو چکے ہیں آل ریڈی ہم لیٹ ہو چکے ہیں تو ہمارے لیے کوئی ڈرائیور دے دیجیے اور ہم تاکہ آسانی سے منالی پہنچ سکیں اور وہاں پر اپنے ہالی ڈے کو انجوائے کر سکیں سر جی سر کتنی دیر میں پہنچ جائے گی سر آدھے گھنٹے میں جی سر آدھے گھنٹے میں پہنچ جانے چاہئیں پہنچ جانے چاہئیں سر ورنہ پھر میں دوبارہ کال کروں گا سر جی سر جی سر ٹھینک یو سر ٹھینک یو